इतिहास मुंहिंजो हमेशह सां ई पसंदीदा सब्जेक्ट रहियो आहे हिन विषय जे बारे में मूंखे पढ़ण ॾाढो सुठो लॻंदो आहे मां हीअंर बि कॾहिं कॾहिं अ इतिहास जूं आखाणियूं इतिहास जा कई किस्सा पढ़ंदी रहंदी आहियां जंहिंमें हिकु किस्सो आहे गुरू तेग बहादुर जो जंहिं औरंगजेब जे अॻियां पंहिंजो कॾहिं बि शीश न झुकायो धर्म परिवर्तन न कयो कॾहिं बि मुस्लमान ठहण जे लाइ पंहिंजी पंहिंजी क़ौम खे कॾहिं बि इहो प्रेरित न कयो की तव्हां पंहिंजो धर्म छॾे करे ॿिए धर्म में वञो हली इन करे मूंखे ऐं पंहिंजे गर्दन कटाए छॾी के गुरुतेग बहादुर पंहिंजो शीश धड़ सां अलॻि कराए छॾियो इन ई तरह गुरू गोविंद सिंह पंहिंजे पुटनि जो बलिदान करे छॾियो पर पंहिंजो कॾहिं बि पंहिंजे धर्म सां विपरित न विया पंहिंजो धर्म न मटियनि त मूंखे अखाणियूं ॾाढो प्रभावित कंदियूं आहिनि इन ई करे मां जीअं अॼकल्ह थींदो रहियो आहे की अॼकल्ह पाण ॿुधूं था की कई मिशनरी पंहिंजी सिंधी समाज खे क्रिश्चन ठाहिण में लॻा पिया आहिनि त मूंखे ओॾीमहिल उहे अखाणियूं यादि ईंदियूं आहिनि की कीअं इन्हनि पंहिंजे धर्म गुरुनि पंहिंजे धर्म खे बचाइण जे लाइ हिंदू धर्म खे बचाइण जे लाइ पंहिंजे सिख धर्म खे बचाइण जे लाइ पंहिंजे ॿारनि जी कुर्बानी ॾेई छॾी पंहिंजो शीश नवाए छॾिया जलती चिता में वेही रहिया ऐं इन तरीक़े पंहिंजो शरीर अध अध करे किराए छॾियो त मूंखे आखणियूं ॾाढी प्र प्रभावित कंदियूं आहिनि मुंहिंजे इतिहास जी आखणियूं मूंखे ॾाढो वधीक प्रभावित कंदी आहे जंहिंजे करे मां पंहिंजे धर्म ते कटर रही न सघंदी आहियां